हेलौ सिड्लिनि बि डि अ' सार ना ए सारजों एसे रायलायनांगौ खोथा दंमोन माने आं माने जोंनि गामियाव दा अखा हानानै दैबाना जाबाय थानायखौ मिनथिखादोंना सारआ एसे गामिया सिमलागुरि होनो औ चिरांआवनो ओमफ्राय जोबोद अखा हाबाय थादों दामानिथ' कन्डिशना अखानिल'खा मोजां नंखाया साराबो नुखाबाय होनबा ना बिदिनो दैबाना जाबाय आरो गामियाव लोमजोबबाय माने न' खाथिनि दै बिमा दङ दैया देरबोनानै गामिनि मानसिफोरनि न'खौ खुरखा जोबबाय लोमजोबबाय सोरनाबा सोरनाबा आबाद फोथारानो थांलाजोबबाय खुरखा लांजोबबाय आरो औ एखौनो सारनाव सारा फैनो हागोन नामा बेखौ सोंहरनाय जादों आरो माने इसे औ रिपर्ट लाफैनो औ औ औ बेखौनो सारनो इन्फर्म हरनो होननानै नै दिनै हरनो मोनबाय औ टाइमफोरखौसो सारा माब्ला फैयो जेनेबा औ औ जायखिया

औ एसे जेनेबा हानाय मथे थाब फैनो नाजाबानो जाबाय बे अखा हाबाय थानाय औ माने ओरैबायदि औ औ ओरै माने जानाय लोंनाय फारसेनिफ्रायनो लोमजोबनानै खस्थ' जाथारबाय उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जानो मोना जेबो जायाबासिनो थानो हाया ना दै लोमनानै माइरंफोराबो थैजोबबाय बा खुरखा लांजोबबाय बिदि जाबाय आरो न' बां गासिबो खुरखा लांजोबबाय थानो जायगा गैला बबाव थानो दा ओमफ्राय बिदिनो रिलिफ थानायनिबो बेबस्था खालामनो मोनाखैमोन आरो बेखौनो सारा इसे जेनेबा इन्फरमेशन बि डि अ नि गेजेरजों माबा मोनसे खालामना होयो औ औ सार औ सार औ औ होनबा बिदिनो जासिगोन ना सार औ दे औ औ